ए लाफा ओंख्रिखौ हाखु दाखु जों संनो हायोलै दसेनो मोनो आरो बै मा होनो ओरै आलुफ्रासो एसे टाइम लायो हानांगौ मानांगौ आरो बे मा होनो ओरै बेलेगलफ्राबो मदुफुलफ्राबो हाखु दाखु मोना आरो मा होनो ओइ मा मा मोनलाय नामफोरखौबो मोजाङै मिथिलाय लाङाब्रा आङो ओइ मा होनो थागान्दाखौ गोबाव नांगौलै एसे दैफोर होब्ला जबनांगौ मानांगौ मोजां थावा बेजों मिलायनानै संनांगौ जायो आरो ओमफ्राय मा होनबावनो आरो ओइ हाखु दाखु मोननायफ्रा बिसोरनोसै आरो ओइ फान्थाव लाफा दस्राफ्राबो बिदिनो गोलाव जालाङो आरो ओमफ्राय माथो होनबावनो ओंख्रिफ्राबो बिदिनो बेदरजों माबानायफ्रा माबा थाब मोना रुयनांगौ मानांगौ ओमफ्राय बेबायदियावनो बोरैबाबा बा जानाय लोंनायफ्राबो मोजां थावालै बे हाखु दाखु संबाबो मोजां माबाबासो थाब जाबासो मोजां जानाय बायदि जायो आरो माखौ मा माने बे जानाय लोंनायफ्राबो मोजां थाब जाबासो मोजां गोथाव जायो आरो

गोब्राब ओंख्रिया बे माबालै माखौ होनोमोनलाय दा ओइ नार्जियासो गोब्राबलै गेब्लेजाया आसोलाव सोरबा बेफोरनो बिरात गोब्राब नार्जिफ्रा दालिखाता साबाबो खायसे गेब्ले जाया खायसे मोजां गेब्लेजायो नार्जि ओंख्रिफ्रा गोबाव लायोना दे बिनि माबाफ्राबो माहोनो मैखुन मैखुनफ्राबो गोबाव लायो मोजां संबासो मोजां फाख जायो मैखुनफ्राबो बिदिनो आरो माथो ओंखाम ओंख्रि संजेननाया बे आङो गोदो इसे उन्दैनिफ्रायनो इसे मावनाय बायदि जादोंलै दासो इसेसे रोंबाय ओरैनो आइ आफाफोरजों बिदिनो फोरोंदाव फोरोंदावनो बेयावनो इसे रोंनायसै आरो नङाबाथ' आं रोङामोन आइ आफाफ्रासो इसे आंखौ फोरोंना होबायना बेनिफ्रायसो रोंदों आरो मा इसे मिथिलांदों नङाबाथ' गैलामोन आङो आरो माथो बुंबावनो आरो गोब्राबाथ' बेनोसै एह ओंखाम ओंख्रि मोनखांनानै आरो बेलेक बेलेक मावनोसैलायब्रा खेति बातिफ्रा मावनोसै माबा माबि गारलाबायनोसै सिथ्ला सिबलाबायनोसै बिदि आरो एह ओंख्रि ओंखाम संखांनानै आंबो बिदिनोसै मा होनो दै रोगाबाय माबा खालामबाय बिदिनोसै आरो माथो आरो बे बेनिफ्राय दै दैखांनाथ' बिदिनो आरो जानाय लोंनाय थायोसै बिनिफ्राय बिदि आरो